हमरा सभकेँ जे छै से खेती बाड़ीमे तऽ किसान सलाहकार जे छै से सही ढङ्गसँ अथी नहि टाइम पर नहि फसल अथी बीज दे पाबैए आ नहि बोरिङ देइए ओहिके चलते हमरा सभकेँ बहुत क्षति होइए ओहिके चलते उपजा नहि भए पाबैए सही ढङ्गसँ एहिके चलते हमरा सभकेँ जे छै से हसबैंड जे छै से बाहर चलि गेलए बाहरमे कमबैए तऽ गुजारा होइए हमरा सभकेँ खेती बाड़ीसँ कोनो फायदा नहि होइए ओहिसँ हमरा सभकेँ अथी बालबच्चा पढ़ि लिख सही ढ़ंगसँ नही पायत ओहिके चलते बाहर जाय पड़ैए किआतऽ हमरा सभकेँ प्रधानमन्त्री कृषि योजनाके तहत कोनो लाभ नहि मिल रहलए लाभ मिलत तखन न नहि सलाहकार टाइम पर बीज दयए खाद दयए नहि कोनो चीज दे पाबैए ओहिके चलते हमरा सभकेँ बाहर जाए पड़ैए कमबय लऽ खेती नहि कए सकै छी बहुत चीज उपजाबैत छी लेकिन उपजा ओतेक होइ नहिए जेनाकि धान गेहूँ मकइ ईसभ उपजाबै छै लेकिन सही ढ़ंगसँ नहि होइए मूँग तोरी ईसभ उपजाबै छी लेकिन सही ढ़ंगसँ ओहो फसल नहि भए पाबैए ओहिके चलते हमरा सभकेँ बाहर जाए पड़ैए आर जे छै से अथी होइए मूँग होइए ओ अथी चना होइए मटर होइए ईसभ हमरा सभकेँ जे छै से होइए लेकिन बहुत फसल मारल चलि जाइए अथीके चलते खाद बीजके चलते टाइम पर नहि भेंट पाबैए ताहि दुआरेसँ हमरा सभकेँ बहुत चीज मारल चलि जाइए नहि भए पाबैए